की हाल चाल यौ बढ़िआँ छै आब रिजल्ट आबि गेलै ने मैट्रिकवला तऽ प्रोग्रामसभ जे छै से करयके छै तीन जगह एगो सरिसव हाइ इस्कुलमे एगो बिट्ठो हाइ इस्कुलमे आ एगो सरिसव कॉलेजमे जे प्लस टू मतलब इण्टरके जे बच्चा छै तऽ करयके छै तऽ ओहिमे जे छै से दूटा जेना मतलब एकटा विद्यालय पहिल विद्यालय बिट्ठो विद्यालयके चुनलियै हेँ जे ओहिमे करा देबाक छै तऽ ओहिमे जतेक बच्चा मैट्रिकमे फर्स्ट डिवीजनर छै हुनकर सम्मान हेतै आओर जे टॉपर छै हुनका जे छै से पाँच हजार रुपैआ प्लस एकटा मोमेन्टो आओर एकटा प्रशंसा पत्र ईसभ जे छै दै के छै ताहिके बाद जे छै से कॉले हाइ इस्कुलवला जे छै से ओ तऽ छैहे ओहिमे तऽ दस टा बच्चाके दिअ पड़ैत छै दस दस हजारके उएह सभके जे छै अगिला अगिला अगिला प्रोग्राम जे छै से इएह रखने छियै तऽ की केना करबै से कहियौ नय एखन डेट निर्धारित एखन जे छै ने पहिल बिट्ठो हाइ इस्कुल करयके छै से फाइनल भऽ गेल छै ठीक छै तऽ बिट्ठोमे की छै कि हम गेल रहियै सूची मँगै लए हेड मास्टरसँ कि सर सूची दिअ की कतेक बच्चा अहाँके केलथि हन फर्स्ट डिवीजन तऽ हेड मास्टर कतहु गेल छथिन ओ दस तारीककेँ आबि जेथिन तऽ दस तारीकके आबि जेथिन तऽ दस एगारह तारीखकेँ डेट फाइनल भऽ जेतै की कए तारीखकेँ करवाक यए तऽ हमरा अछि बीस तारीखके अन्दरमे कऽ लेबाक अइ बिट्ठो हाइ इस्कुलमे हँ हँ बिट्ठो हाइ इस्कुलमे कऽ लेबाक यए हँ ताहिके बाद दशमा हाइ इस्कुल आ ताहिके बाद कॉलेज कॉलेजके लास्टमे एहि दुआरे करबै कि कॉलेजके जबतक टी आर नहि एतै तबतक सूची नहि भेटतै कियाकि टी आर आबैत छै मइके लास्टमे ताहि दुआरे लास्टमे करबै हँ इण्टरवला छै ने कै मे कॉलेजमे कॉलेजमे अहाँके अथि नहि छै कॉमर्स नहि छै ओहिमे साइंसके आर्टके अइ दू टा फेकल्टीमे जे बच्चा टॉप कयने हेतै ने हुनका दुनूके भेटतै अहाँके पैसा

हँ हँ हँ हँ पहिने बिट्ठो इस्कुलवला वेट कऽ लैत छियै ताहिके बाद ओतयसँ ठीक छै ने ठीक छै हँ तऽ लेकिन एहि चीजपर बात करयके फेर एहि मुद्दापर ठीक छै ने ठीक छै दोस्त बाय